आखिनाय एबा गाब सावगारि सोरजिनायाव गथ'फोरनि थाखाय थि बैसो गैया होननानै आं सानो मानोना आं प्रेक्टिकेल गाव हारसिं मोननाय मोन्दांनायखौ आं बुंनो सानो बेनो जे गथ'फ्रा जोनोमाथ' जाबाय बिमानि माबा देहानिफ्राय नाइन मान्थआव नय मासनि उनाव ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जोनोम जाखांनानै गथ'आ जेब्लानाखि बियो मानबायनो रोंजेनो आरो मानबायनानै बिदिनो थाबायनो रोंलाङो मानबायजेननायावनो गथ'फ्रा गावनि आखाइजोंनो हामायाव हायाव आइ बैसोमुथिनि बिखायाव बे गथ'फ्रा माने आखिनायखौ जों नुनो मोनो बेयो आंनि प्रेक्टिकेल आं आंनि फिसा खांनायाव आं मोनबोनाय आरो गाब फुननायनि सायाव होनोब्लाथ' गाब फुननाया बेसोरो जेब्लानाखि सिक्स मान्थ सेभेन मान्थआव फुरा मानबायनो हायो सय मास आरो सात मासनि गेजेराव बेनिफ्राय दा बेनि गेजेराव बिसोरो जेब्लानाखि गावसोर गसंनो रोङो नय मास दस मास जायोब्ला बोसोरसे एगार' मास बार' मास जालाङोब्ला सोरबाबायदिया लेट थाबायो सोरबा बायदिया एसे सिगां थाबायो सोरबाबायदियाथ' नय मासावनो थाबायो दा बे थाबायनायावबो जेब्ला इन्जुरा बिसोरो मोन्दाङो न'नि इन्जुराव बेहायबो बिसोरो जिखुनु बाला अन्थाइ हामा हा जेखि मोना बेजोंनो बिसोरो सावगारिखौ आखियो होमबा जों अबे बैसोखौ गथ'फोरनि थाखाय थि सावगारि आखिनायनि थि बैसो होननो हानो जोंथ' होननो हाया दा बाहाय जोङो गथ'फ्रा नंगौ थि बैसो थायो होननानै बुंनो हायोब्ला बे दस्रा खोथा खिन्थु आं बुंनो हाया मानो होनोब्ला आं फिसाफोरखौ खांबोनायाव नुनो मोन्दों गथ'आ मानबायनायावबो बिसोर आखाइजों अमुख अमुख होननानै बिसोरो बोद्लानानै देखायो होमबाथ' जों बेखौनो साननानै लानाङो आरो बेनि उनाव थाबायजेननायावबो बिसोर आखिखायो नंगौ गथ'फ्रा जेब्लानिफ्राय क स्रिनियाव नाम थिसनजेनो अब्ला बिसोरखौ नाम थिसननायावबो क स्रिनियाव फोरोंनाय जायो हिसाबै बिसोरखौ जेब्लानाखि बिसोरो पेन्सिल हमनो रोङो अब्ला बिसोरो नंगौ रोंगौथि मोननाय जायो आखिनो फोरोंनाय जायो दस्रानि बिसोरो माने फोरोंनायखौ मोननो हायो बिनि थाखाय बिसोरो गोरोंसिन जायो एक बोसोर दुइ बोसोर बैसोआव दा बाहाय जोंहा बेखौ बुंनो हाया जे गथ'फोरना थि बैसो दं आखिनायनि थाखाय खिन्थु आं सानो गैया बेयो आखिनाया उन्दैनिफ्रायनो गावनिफ्राय मानि मथामथि आत मास नय मासफोरनिफ्रायबो सय मासनिफ्राय बिदिफोरनिफ्राय बियो आखिनायखौ रोङो जों बिमा माहारिनि प्रेक्टिकेल मोननाय बियो जों सावरायोबो गथ'फोरनाथ' बिदि गैया आखिनो दा बे स्कुलाव थांनानै जेब्लानाखि रोंहैगोन फोरोंगोन अब्ला बिसोरो आखिनो रं होनो अबे रङा मा अबेखौ गोजा होनो अबेखौ गोथां होनो गोमो होनो बेखौ बिसोरो दुइ देर बोसोरनिफ्राय बिसोरो मिथिनो हानाय गोहो फैयो बेल' आरो खिन्थु बिनि सिगांनि बिसोरो आखिनाय रंखौ बिसोरो सिनायखायो खिन्थु बे गोजा बे गोथां बिदि होननानै गथ'फ्रा खोन्थानोल' रोङा दा बेखौनो जों माने सुद्रायलांनांगौ जे फोरोंलांनांगौ अबेखौ गोजा होनो अबेखौ गोमो होनो अबेखौ गोथां अबेखौ गोसोम गुफुर बायदि गाबनि सायाव बिसोरनो जोङो फोरोंलांनांगौ जायो फोरोङोब्ला गथ'फ्रा आखिनो आरो गाबफोरखौ सिनायनो हानाय गोहोआ फैयो बेल' आरो खिन्थु अमुख अमुख अमुख होननानै जोङो खोन्थाखायो गथ'फोरनो बे समावबो बिसोरो रोंलांखायो मिथियो माने अमुगा गोमो गोजा बेफोरबायदिखौ बिसोरो मिथियो खिन्थु खुगाया बुंनो हाया जेब्लानाखि रायज्लायनो रोङो अब्लासो गथ'फ्रा गोजा गोमोखौ बिसोरो होननो हायो सोरबा बायदि गथ'आ देर बोसोराव फुरा रायज्लायनो हायो बे रायज्लायनो हानायावनो बिसोरो गाबखौबो खोन्थानो रोङो आरो आखिनायाबो बे समाव मोजाङै मोजां जासिनलाङो मानो होनोब्ला बिमानि बिमायानो बिनि गिबिसिन फोरोंगिरि आरो बे फोरोंनायावनो बिमायानो रं फोरोंनाय आरो अनेख खामानिखौ बिमायानो फोरोंग्रोनो हायो बिनि थाखाय जों बिमा माहारिनि प्रेक्टिकेलि मोननाया बेनो जे गथ'फोरनि थाखाय आखिनाय आरो रं सोलोंनायाव बैसोनि थि गैया होननानै आं सानो आरो आं बुङो